मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में देखा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है लोग शिक्षक पढ़ाने के तरीक़े बिल्कुल बदल गए जिस तरीक़े से नया शिक्षक को हायर करना बहुत कठिन हो गया है कई क्षेत्रों में अगर किसी कोई बहुत सही शिक्षक मिल जाता है तो शिक्षक को अपने यहाँ रोकने के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं जैसे फ़ाइनैशियल सपोर्ट होता है और न्यू टीचरों को लाना होता है जैसे फाइनैंसियल सपोर्ट मतलब हो गया किसी से कहीं अत्यंत पैसों की आवश्यकता होती है तो हमें अपने पास के कुछ समय के लिए उसे पैसे देना पड़ता है यह मुख्य ही कारण बिना पैसे पैसे ही जीवन का आधार होते हैं अगर किसी टीचर को अपने यहाँ रोकना है तो पैसे को ही मेन कार्य के लिए लगाना पड़ता है और नया टीचर लाने के लिए अगर आप नया टीचर लाते हैं तो ही आपको दूसरा काम मिलता है शिक्षकों को आप निकाल सकते वरना आपका बेकार है